कठुए दे जेह्ड़े धार्मिक स्थल न जि'यां के साढ़े बलौर बिच्च सुकराला माता दा मंदर ऐ इस्सी अस मल्ल माता दा मंदर करियै बी बोलने आं इत्थै शरधालुएं दी भीड़ लग्गी दी रौंह्दी ऐ नरातें बिच्च इत्थै भण्डारे होंदे बड़े दूरे दूरे दे जात्तरू इत्थै मत्था टेकने औंदे एह् धार्मिक स्थल बड़ा गै मश्हूर ऐ ओह्दे बाद च साढ़े बलौर बिच्च इक शिवजियें दा मंदर ऐ एह् कोरबें पाण्डवें टाइम दा एह् मंदर बने दा ऐ जेह्ड़ा शिवजियें दा मंदर ऐ इत्थै बी बड़े शरधालु औंदे न सोमवार ते इत्थै बड़ा गै रश होंदा जेह्ड़ा सुकराला माता दा मंदर ऐ हून एह् श्राईन बोर्ड दे अंडर च होई दा बलौर दे कन्नै गै इक दरेआ बगदा ऐ ओह्दा नांऽ नाज ऐ नाज बिच्च साढ़े बीर हनुमान होरी बिराजित होए दे न उं'दा की बी बड़ा गै उत्थै रश होंदा मंगलवार ओह् जेह्ड़ी शिला ऐ ओह् बिच्च दरेआ दे बिच्च ऐ लेकन ओह्दी इ'न्नी शक्ति ऐ कि बरसाती दे दिनें जिन्ना मर्जी पानी उ'दे उप्परा क्रास होई जा पत्थर बिल्कुल निं हिलदा ऐ उ'दे च साढ़े हनुमान बिराज होए दे न उ'नें गी बी लोग बड़ी दूर दूर दे जात्तरू उत्थै औंदे न और अपनी मनोकामना मंग्गदे न और उं'दी हर मनोकामना उत्थै पूरी होंदी ऐ उ'दे बाद च फिंत्तर च फिंत्तर कोला कोई छे किलोमीटर अग्गें बाला सुंदरी मंदर पौंदा ऐ ओह् मंदर इक प्हाड़ी दे उप्पर ऐ उत्थै बी नवरातरें च भण्डारे लग्गदे न जगहें जगहें दूरै दूरै दे जात्तरू उत्थै दर्शन करने गी औंदे न अपनियां मंग्गियां मरादां पांदे न एह् मंदर जेह्ड़ा ऐ इक पहाड़ी दे उप्पर ऐ लेकिन रोड कोला लेइयै पौड़ियां आह्ला रस्ता बने दा ऐ बड़े दूरै दूरै दे जात्तरू इत्थै दर्शन करने गी औंदे न उ'दे बाद च साढ़ै उज्ज पुल ऐ उज्ज दरेआ इ'दे बिच्च साढ़े पीर वरुन देव होरी न जिनें गी लोक पीर बाबा करियै बी बोलदे न इत्थै बी बीरवार इ'न्ना रश होंदा के इत्थै बी लोक बड़ी मन्नतां मंग्गदे न होर जेह्ड़ी बी मन्नत मंग्गदे न ओह् इत्थै पूरी होंदी ऐ उ'दे बाद च तुसें गी अस गुड़े कल्याल च लेई चलने आं गुड़े कल्याल च साढ़े इत्थै कोरवें पांडवें दे टाइम दा शिवजियें दा मंदर ऐ इस मंदर बिच्च बी शिवरात्री गी हर जेठै सोमवार गी इ'न्ना रश होंदा ऐ इत्थै बी बड़े दूरै दूरै दे लोग औंदे न मत्था टेकने गी होर अपने मनै दियां मरादां पांदे न इत्थै बी शिवरात्री गी बड़ा बड्डा भण्डारा होंदा ऐ इ'दे कन्नै गै चार किलोमीटर थल्लै इक ठैंठू ग्रांऽ पौंदा ऐ उ'दे बिच्च बी इक शिवजियें दी गुफा ऐ जिस्सी अस शरड़ करियै बोलने आं उत्थै बी बड़े शरदालु औंदे न होर उत्थै बी उस गुफा दे दर्शन करदे न उस गुफा दे उप्पर इक प्हाड़ी ऐ उस प्हाड़ी दा बारां म्हीने पानी चलदा रौंह्दा ऐ इ'यां इक झरने दी जिस टाइप दा इक झरना होंदा ऐ उस टाइप दा पानी उत्थै बारां म्हीने रौंह्दा ऐ चाहे जिन्नियां मर्जी गर्मियां होन लेकन ओह् पानी उत्थै नेईं सुक्कदा ऐ उ'दे बाद च इक थड़ै कुलाल इक गड़ी जगह् आई गेई ऐ उत्थै बी साढ़ा इक मंदर ऐ काली माता दा उत्थै बी भण्डारे लगदे न उत्थै बी बड़ी दूरै दूरै दे जात्तरू जेह्ड़े न ओह् औंदे न होर दर्शन करदे न उत्थै आइयै साढ़ा जेह्ड़ा एह् तह्सील रामकोट ऐ इ'दे बिच्च तह्सील बिलाबर ऐ जेह्ड़ी इ'दे च बड़े हारे मंदर न बड़े हारे धार्मिक जगहां न जित्थै के लोग भण्डारे करदे न और नरातें च इत्थै बड़ा गै रश होंदा ऐ अग्गें थड़े कुलाल दे कोलूं अग्गें इक अमिका मंदर ऐ अमिका मंदर च बी बड़ा रश ऐ उत्थै बी बड़े दूरै दूरै दे जात्तरू औंदे न उत्थै बी नरातें च इ'न्ना रश होंदा कि धक्कै र धक्का लगदा ऐ अग्गें साढ़े नगरोटा माता ऐ नगरोटै बी दुर्गा माता दा मंदर ऐ उत्थै बी बड़े दूरै दूरै दे शरदालु औंदे न जनानियां कीर्तन करदियां न हर मंगलवार हर ऐतवार उत्थै कीर्तन होंदा कीर्तन मंडली होंदी कट्ठी उत्थै बी बड़े भण्डारे लगदे उत्थै बी बड़े हारे लोक जेह्ड़े न ओह् अपनियां मन्नतां जेह्ड़ियां न ओह् उंदियां पूरियां होंदियां न उत्थै फ्ही गल्लक आह्ली साइड साढ़े आई गेआ इक काली माता दा मंदर उस मंदर च बी तुस जेल्लै जाओ उत्थै शरदालुएं दी भीड़ लग्गी दी होंदी ऐ होर भण्डारा बी उत्थै हर बेल्लै लग्गे दा होंदा धन्नवाद